आङो ए बि सि दि बिजाबखौहाय बायदोंमोन आंनि बिनानावनि थाखायनो बे बिजाबा जोबोर मोजां मानोना बे बिजाबावहाय गोरलैयैनो फोरमायनाय दङ गथ'फ्रा थाबबो बुजियो आरो रोङो बेनि थाखायनो आङो आंनि बिनानावनि थाखाय बायनानै होदोंमोन आरो बेनिफ्राय दामाबो बिराद खमैनो खम दामैनो मोजांखौ मोनदों बेनि थाखायनो आङो जोबोद मोजां मोनदों